بائیک چلاتے وقت سب سے اہم حفاظتی تحفظات ہیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہیلمیٹ کا استعمال کرنا چاہیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی بائیک چلائیں اس پہ ہیلمیٹ کا استعمال ضرور کریں اس کے علاوہ جو ہیلمیٹ کافی جو ہمیں ایکسیڈینٹ ہونے سے ہونے کے بعد سر کی چوٹوں سے بچاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے بائیک چلانے کے دوران انڈیکیٹر جو اگر لیفٹ لے رہے ہیں تو لیفٹ انڈیکیٹر کا استعمال کریں اور اگر رائٹ لے رہے ہیں تو رائٹ انڈیکیٹر کا استعمال کریں یہ بائیک چلاتے وقت آپ کو جانکاری اور وہ ہم اس کے ساتھ جو لے بائیک کے دوران لے جانے والے کاغذات جو ہیں اس میں جیسے آر سی ہو گیا ڈرائیونگ لائسینس ہو گیا بائیک کا کاغذات ہو گئے اور پولوشن ہو گئی اس طرح سے یہ سب کاغذ ساتھ میں رکھنی چاہیے تاکہ جہاں بھی کوئی بھی ضرورت پڑے اس کو اس کے دکھایا جا سکے اور بائیک چلاتے وقت خاص کر کے ٹریفک سگنل کا ایک خاص دھیان رکھنا چاہیے رکھتے ہیں یا پھر رکھنا چاہیے ہے نا اور بائیک میں خاص کر کے ٹریفک سگنل میں اکثر لوگ جو بائیک کو چھوٹی گاڑی سمجھ کے رانگ وے میں لے لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جام کا خطرہ بنا رہتا ہے اور کافی ایکسیڈینٹ ہونے کا بھی چانسیز رہتا ہے تاکہ

جو الٹا روٹ میں غلط رونگ میں وے چلاتے ہیں جس وجہ سے یہ دقتیں ہوتی ہیں اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی بائیک چلائیں خاص کر کے جب بھی بائیک چلائیں تو سب سے پہلے ہیلمیٹ پہن لیں ہاتھ میں دستانے پہن لیں اس کے علاوہ جوتا پہن لیں اور یہ سب تو ضروریات کے چیز ہو گئے اس کے علاوہ جو رائٹ وے ہے جو راستہ ہے صحیح راستے ہیں اس کا استعمال کریے بائیک چلانے کے لیے یہی سب چند چیزیں ہیں جو بائیک چلانے کے لیے اہم ضروری کاغذات میں سے تحفظات میں سے یہ ہیں اور وہ اس کے علاوہ ممکن ہو تو کوشش کریں کہ فرسٹ ایڈ کٹ رکھنا چاہیے سبھی کے بائیک میں فرسٹ ایڈ کٹ ہونا چاہیے تاکہ جو جو بھی دقتیں ہیں جو پریشانی مطلب کہیں اگر خدا نخواستہ اگر گر گئے چھوٹی موٹی چوٹ موچ لگ گئی تو اس کے ذریعہ جو ہے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں